कोरोना जे टाइम ते हीअं त जाम तकलीफ़ूं आइयूं हुयूं ऐं ॿारनि जी पढ़ाइयूं बि ऑनलाइन हुयूं स्कूल बंदि हुआ जीअं त सभु स्कूल बंदि हुआ ॿारनि जी पढ़ाई मोबाइल ते हुई ॿार घर में वेई करे हिकु कोने में मोबाइल सां पढ़ंदा हुआ कुझु कुझु ॿार त ऑनलाइन क्लास वक़्तु सुम्हयां पिया हुआ उन्हनि खे त ख़बरु न हूंदी हुई त क्लास ते टीचर या मास्टर छा पढ़ायो इम्तिहान वक़्तु कॉपी कंदा हुआ पेपर में लिखंदा हुआ कीअं त हाणे सभु स्कूल खुली विया ॿारनि खे पढ़ाईअ में जाम मुश्किलातियूं आहियूं